بودوباش اور زندگی گزارنے کے طور طریقے سے ہے تو زبان اس مخصوص علاقے کے لوگوں کے لیے اظہار کا ذریعہ اور ترجمانی کا کردار ادا کرتی ہے اس لیے ثقافت اور زبانی دونوں کے تعلق ایک مخصوص علاقے کے مخصوص لوگوں کے زندگیوں کے ساتھ ہے یہی وجہ ہے کہ ثقافت اور زبان کے قوموں کے درمیان مشترک مزاج فرار دیا جاتے ہیں قرار دیا جاتا ہے اردو زبان نے ہماری ثقافت اور شناخت کو ایک بہترین زندگی عطا کی اور اس کو ایک زندہ جاوید ثقافت قرار دیا اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہماری پیاری زبان ہماری ریاست بہار کے ثقافتی شناخت میں اہم رول ادا کرتی ہے